तव्हां खे अर्ज़ु आहे त असांजे घरु वटां कचरे जो दॿो गुमु थी वियो आहे तां महिरबानी करे असांजे घरु वटि नओं कचरे जो दॿो रखी वेंदा त असां तव्हांजा शुकुरु गुज़ारु रहंदासीं महिरबानी